جی ہاں طلبا ہمارے علاقوں میں اسکولوں میں دوڑتے ہیں دوڑنا چھوٹے بچوں کے صحت مند رہنے میں کئی طرح سے مدد کرتا ہے جسمانی فوائد ہڈیاں اور پٹھے مضبوط دوڑنے سے بچوں کو ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جس سے ان کے جسمانی طاقت بڑھتی ہے وزن کنٹرول اضافہ کلوریز جلانے میں مدد کرتا ہے اور بچوں کو موٹاپے سے بچاتا ہے بیماریوں سے بچاؤ اور باقاعدہ دوڑنے سے بچوں کی طاقت مدافعت بہتر ہوتی ہے اور وہ کم بیماری کم بیمار پڑتے ہیں دل اور پھیپھڑوں کی صحت دوڑنے سے دل اور پھیپھڑے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں جس سے خون کی گردش اچھی ہوتی ہے ذہنی جذباتی فوائد توانائی کا صحیح استعمال بچوں کی اضافہ تنا تناوی صحیح طریقے سے استعمال ہوتی ہے جس سے وہ رات کو اچھی نیند سو پاتے ہیں تناؤ میں کمی دوڑنے سے خوش اور ہارمونس خارج ہوتے ہیں جو بچوں کی ذہنی تناؤ اور پریشانی کو کم کرتے ہیں توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت جسمانی بچوں کی توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے